میرا ایک دن کی غذا کے اندر روٹی چاول گوشت سبزی اور دودھ پنیر آم جیسے کہ آج موسم سرما چل رہا ہے تو آم موسم گرما ہے تو موسم گرما کے اندر آم ہے سیب ہے انگور ہے کیلے ہیں دودھ ہے دہی ہے مکھن ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح موسم سردی کے اندر غذا کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے مثلاً انڈا ہے پراٹھا ہے گھی ہے مکھن ہے دہی ہے اس کے علاوہ بہت ساری غذا ہے جو شربت ہے اسی طرح آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ سبزی کے لیے ساگ ہے ہری ساگ ہے گوبھی ہے آلو ہے بیگن ہے اور بیگن ہے وغیرہ وغیرہ اور معیاری غذا کی بارے میں معیاری غذا جو انسان کے لیے بہت کارآمد اور مفید ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہر چیز کے اندر دال ہے چاول ہے اور گھی ہے اور سرسوں کا تیل ہے یہ معیاری غذا ہے اس سے انسان کے بدن کو بدن کے اندر پھرتی آتی ہے اسی طرح بدن کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے روٹی کھانے سے آدمی کے اندر کی سستی ختم ہوتی ہے اسی طرح اگر چاول کھانے کا آدمی جادہ رواج بنا لے تو چال کی وجہ سے آدمی کے اندر جو سستی سستی پیدا ہو جاتی ہے آدمی کہ اپنے اندر کاہلیت کاہلی پن محسوس کرتا ہے اس لیے چاول مناسب چاول کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ روٹی استعمال کرے روٹی سے انسان کے اندر انسان کے جسم کے اندر انسان اپنے جسم کے اندر طاقت محسوس کرتا ہے قوت محسوس کرتا ہے اسی کے روٹی سے جسم کے اندر موٹا پن نہیں آتا ہے جس کے بالمقابل اگر چاول آدمی کھائے تو جس کے اندر کا بدن کے اندر پانی بھر جاتا ہے آدمی موٹا موٹا سا دکھتا ہے اور وہ پھر چلنے اور پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے دقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور آدمی روٹی کھاتا ہے تو اس سے آدمی کی صحت صحیح رہتی ہے اور اب اب لے لیجیے گوشت گوشت کھانوں کے اندر سب سے اچھا کھانا ہے لذیذ کھانا ہے جنتیوں جنتیوں کا کھانا ہے گوشت ہے مچھلی ہے ساگ ہے پنیر ہے دال ہے یہ تمام کھانے ایسے ہیں صحت کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے اس لیے چاہیے کہ ان غذاؤں کا اہتمام کرے اور اپنے صحت کو صحیح سالم رکھیں